हाँ नमस्ते हमें जाना है लखनऊ बस जो है हमारे यहाँ से निकली है नहीं जल्दी बहुत बड़ी परेशानी होती है हम अपने यहाँ से जो है जाएँगे जंघई जंघई से हो कर तब जाएँगे हाँ तो जंघई जो बस जाती है न हाँ हाँ हाँ आ आ आपकी आपकी बस कहाँ जाती है अच्छा तो हमको लखनऊ तक लखनऊ जाना है लखनऊ लखनऊ के लिए जाएँगे लखनऊ हो के रायबरेली साइड साइड से जाना है हमको

हाँ हाँ तो उस उसी से जाना

हम इधर जंघई से जाना चाहते हैं इधर से जो है ज़्यादा हमको च चक्कर पड़ जाएगा सुल सुल्तानपुर हो कर जाने में चक्कर हमको ज़्यादा पड़ जाएगा ठीक है जो भी पड़ेगा वह तो मैं देने के लिए तैयार हूँ और उसकी आप टेंसन मत लीजिए दुखान जाना तो है जाना तो है ही है पैसे की कोई बात नहीं है